भोजन बनाने में मैं अधिकतर जो है कुछ जड़ी बूटियों जैसे दालचीनी है जो एक पेड़ की छाल होती है पत्ते वत्ते तेजपान के इसी चीजों का मैं उपयोग करता हूँ ताकि वो कई प्रकार की बीमारियों का नाश करता है हमारे आयुर्वेद के अनुसार हमारे जो गरम मसाला है घर का जो हल्दी है वो भी एक हरबल टानिक का काम करता है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है खून की सफाई करता है हल्दी और हेल्दी रखने के लिए अगर घर में मसाले होंगे तो हींग का उपयोग वो भी एक पेड़ के से दूध की तरह निकाल कर हींग बनाई जाती है और हींग भी हमारे पेट में गैस अपहरा आदि चीजों को दूर करता है और गर्म मसाले से भोजन भी स्वादिष्ट बनता है और कुछ चटनियाँ हैं जो सब्जियों में उपलब्ध धनिया वगैरह है इसके द्वारा बनाई जाती है कुछ फल फूल है उसका मैं उपयोग चटनी बनाने में करता हूँ ताकी कई बीमारियों का इससे भी छुटकारा मिल सकता है